घरके बगलमे हमरासब गाछ इसलिए लगाबै छी कि गाछ लगेलासँ ई होइ छै कि फल भी खएलहुँ आओर ओकरासँ किछु सूखा डन्ठल भी टूटिके यदि गिरै छै तब ओकरा जलावनमे ओकरा उपयोग करलहुँ देखिए सबसँ बड़ऽ बात ई छै कि ओकरऽ रखरखाव जे छै हमरा सब इएह देखै छिए कि घरके बगलमे रहलासँ बाल बच्चा ओहिठाम खेललऽ कोइ आदमी भी आबि गेलै तऽ कुरसी लगा दै छिए वहाँ बैठलऽ तऽ ओसब बोलै भी छै कि बाप रे बाप कते बढ़िआँ घर अच्छा लागै छै ठण्डा आओरके बेबस्था छै यदि फल रहलऽ लीची रहलऽ आम रहलऽ जामुन रहलऽ तऽ तोड़ि भी के खएलहुँ आदमी तऽ एकरासँ की होइ छै दुनू फायदा भेलै किछु बाहरी आदमी के भी फायदा भेलै आओर गाँववला आदमीके भी फायदा भेलै आओर गाछ वृक्ष छै घरके बगलऽमे रहलासँ कहीँ कहीँ कभी कभी एनौ प्राकृतिक आपदा आबै छै आँधी तूफान अएलऽ तऽ कोइ कोइटा गाछ टूटिके गिरलऽ आओर जकरासँ किछु क्षति भी होइ छै लेकिन ज्यादा क्षति कम छै लाभ ज्यादासँ ज्यादा आबै छै गाछ वृक्ष लगेलासँ आओर तरह तरहके फल भी खाइलए मिललै